हिकु जुलाई उणिवीह सौ टियासी छह जून ॿ हज़ार तेराहां नव सितम्बर ॿ हज़ार सोरहां हिकु अगस्त उणिवीह सौ सतासी छह फरवरी ॿ हज़ार ॾह